अस भला ग्राएं च रोह्ने आह्ले होने आं तुसें पता ते होंदा ग्राएं च केह्ड़ा रुट्टी केह् होंदी ऐ केह् नेईं अज्जकल स्याल ऐ साढ़े ते आप्पूं स्याल जिल्लै कुतै लोह्ड़ी दे अग्गे पिच्छै आंदा ते आखदे भैैया बाजरे दा आटा भैया बाजरे दा आटा प्याही लैनी मैं कोई दो त्रै किल्लो हारा इस इ'ने पकाई देना बाजरे दा ढोडा कुतै बिच्चै पारै साग बनाई लैना घरा दा दुध्द आह्ला होंदा ऐ देहियें कन्नै गै ज्यादा लोक खंदे ढोडा बिच्चें पारै कुतै साग बनाई लैना कुतै देहीं देई ओड़ना ते इ'नें ओह् खाई लैना ते बच्चे न ते एह् कुछ खंदे नि हैन ते बच्चें आस्तै अस गौ रक्खी दी ऐ शैल दुध्द दद्ध न्दी ऐ बिच्चें पारै कुतै पनीर फटाई लैने ते घ्यो थोह्ड़ा मता जोड़ी लैने जां बच्चें अस ज्यादा रुट्टी राटी लाई दिन्ने आं कि सब्जियें च पाई दिन्ने ते बच्चें दे अज्जकल स्याल तुसें पता इय्यो कुछ तुपदे न प्रोंठियां प्रांठियां होइयी आं ते कुतै गोभी सुक्का तुपदे न अज्जकल आखदे ज्यादा आलू सालू गै घरा दे स्याला दे होंदे न अज्जकल ते ओ कुतै बनाई लैने बिच्चें पारै स्याल अज्जकल साग सुग गै होंदा ज्यादा अज्जकल सब्जियें दा स्याल बड़ा मजा ऐ अग्गूं मुश्कल होई जाना गर्मियें च गर्मी दियां सब्जियां जेह्ड़ियां भिंडियां शिंडियां बच्चे जेह्ड़े पसंद नि करदे करेले करुले घीया घुया ओह् ते खंदे नि हैन बच्चे ते अज्जकल पता ते ऐ अज्जकल जेह्ड़े न्याने न बस कुतै हट्टियें दि'यां चीजां तुपदे न ते उऐ कुतै तुपदे तै उऐ बनाई बनाई लैने कुतै बिच्चें पारे कुतै ज्यादा तुपदे आखदे राइमा होन दाल होऐ ते और सयाने जेह्ड़े न ते ओ आखदे साणु राइमा खराब लगदे नै मते बाई होंदे न दाल होई गेई ज्यादा साग ढोडा जेह्ड़ा स्याल जेह्ड़ा उ'ने ज्यादा साग ढोडा पसंद होंदा ऐ ते मता अस उऐ स्याल बनाई दिन्ने आं सयाने बंदें गी ते न्याने न्यूने गी प्रोंठियां प्रांठियां कुतै बनाई दिन्ने बिच्चें पारे कुतै